हम को दूध लेना है दो सौ लीटर

चाहिए दो सौ लीटर वह सो खाना है एक पनीर बनाना है कितने समय में मिलेगा कितने ही कितने लीटर देते हैं

हमको चाहिए हमको चाहिए चौबीस तरीख़ को चाहिए ठीक है और हमको जो है वह ऐसा हमें पानी पानी वाला नहीं नहीं तो रहना नहीं चाहिए

और कुछ ले दो सौ लीटर के कितने कितने रुपये भाई

और कहीं अगर दूध में ग़लती हुई तो फिर तो पूरे ही पैसे लौटा के ही लेंगे हाँ या भेंस को भेंस का रखा है कि गाय का रखा है